जी हाँ कानूनी डॉक्यूमेन्ट तैयार करने के लिए थोड़ी सी हमलोगों को मुश्किल आती है लेकिन फिर भी अपना काम करने के लिए जो भी हमको मुसीबत आती है हमलोग अपना काम के लिए इच्छुक रहते हैं और कानूनी डॉक्यूमेन्ट जो भी कानूनी कागज पत्तर हमलोग तैयार करते हैं उसमें थोड़ा सा गवर्नमेन्ट के हिसाब के हमारे देश का जो है थोड़ा सा है कानूनी प्रक्रिया थोड़ा स्लो चलती है अधिकारी लोग थोड़ा सा समय टाइम लगाते हैं जो एक दिन का काम होता है एक दो दिन में टालते लोग लोग हैं और थोड़ी सी परेशानी लाते हैं ज़रूर लेकिन फिर भी हमलोग अपना काम देखने के लिए खुद भी अपने अधिकारियों से थोड़ा सा प्रेस और इश्यु लगाकर करा लेते हैं क्योंकि हमलोगों को कानूनी डॉक्युमेन्ट्स तैयार करने के लिए थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ता है जैसे कि हमारे गाँव से कानूनी कोई भी ज़िला जो है दस किलोमीटर की दूरी पर है और तहसील जो है आठ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और कचहरी जैसे कि और डिस्ट्रिक्ट जज जो भी हैं चाहे जितने भी लोग हैं चाहे तहसीलदार लोग हैं सब लोग आठ दस किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया हमारे देश का जो है और हमारे राज्य का जो है थोड़ा स्लो है लेकिन फिर भी हमारे जो मुख्यमन्त्री साहब जी हैं पहले से और अच्छा जब से आए हैं तब से अच्छा कर रहे हैं और उनमें थोड़ी सी मुश्किल आती है जैसे कि वह जगह जगह हमलोगों को थोड़ा सा पैसा भी खर्च करना पड़ता है जैसे कि कोई पचास रुपया काम है तो हमलोग को सौ रुपया देना पड़ता है जल्दी काम कराने के लिए और कानूनी डॉक्युमेन्ट जानते हैं कि एक कोई भी कानून कोई भी कागज बनवाने के लिए एक शुरू से लेकर अन्तिम तक प्रक्रिया करनी पड़ती है चाहे जो भी कागज और दस्तावेज़ इन्होंने देते हैं वकील देते हैं वकील के पास से वकील फिर तहसीलदार के पास ले जाता है तहसीलदार के पास से ले जाकर फिर एस डी एम देखते हैं फिर उसको निरीक्षण किया जाता है सही है कि या गलत है देखकर उसको काम किया जाता है फिर गाँव के अस्तर से लिखते हैं तो पहले हमलोग अपना गाँव के प्रधान को देते हैं फिर प्रधान के हाथ से सेक्रेटरी से जाता है फिर सेक्रेटरी के यहाँ से बी डी ओ के यहाँ जाता है कोई भी ऐसा काम हो जोकि छोटा या बड़ा या कानूनी कोई भी प्रक्रिया कागज बनवाने में हमलोग को थोड़ी सी मुश्किल आती है लेकिन अब की सरकार जो है पहले से अच्छा कर दी है जगह जगह छोटे छोटे अधिकारी और छोटे छोटे गाँव में जो अधिकारी को तैनात कर दिए हैं और सबकुछ सुविधाएँ उपलब्ध कराए हैं नेट इन्टरनेट की सुविधा है और यह सब की सुविधा उपलब्ध करा दिए हैं और जोकि डिज़िटल डिज़िटल इण्डिया के के तहत हमलोगों को सारी सुविधाएँ दे रहे हैं कि जो भी कागज बन जाता है तो हमारे द्वारा भी निकल जाता है जैसे कोई भी कागज अपना बनवाना होता है कोई भी चाहे आर टी ओ ऑफिस चले जाइए तो वहाँ पर आकर मतलब भीड़ रहती है चाहे जो भी होता है लेकिन काम में समय लगता है लेकिन बन जाता है लेकिन सारी सुविधाएँ पहले से अच्छी हो गई हैं बन जाता है लेकिन सारी सुविधाएँ पहले से अच्छी हो गई हैं और थोड़ा सा अब टाइम समय लगता है कानूनी डॉक्युमेन्ट्स लेने के लिए क्योंकि और थोड़ा सा अब टाइम समय लगता है कानूनी डॉक्युमेन्ट्स लेने के लिए क्योंकि वहाँ पर वकील है वकील के साथ अधिकारी हैं अधिकारी लोग नियमित रूप से बैठते यही ओवरटाइम कोई नहीं बैठता है अगर हमको पहुँचने में लेट हो जाता है तो एक दिन ऐसे ही चला जाता है इसको इसको ध्यान में रखते हुए हमलोग यही चाहते हैं कि पहले से जितना अच्छा रहा और अच्छा हो जाएगा अच्छा रहता है क्योंकि कानून की कोई भी प्रक्रिया करने में टाइम लगता है क्योंकि कागज पत्तर जो भी होता है जाँच के लिए जो भी हमारी सुविधा हमको हमारे अगर हम गाँव में रह रहे हैं गाँव से अगल बगल जितने भी हमारे खेत द्वार बाड़ी चाहे ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा चाहे जो भी सो बिना कागज का तो कुछ भी नहीं चलता है और सब कानून की प्रक्रिया से ही चलती है सबका कानूनी रजिस्ट्रेशन होता है चाहे कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी सुविधा ले रहा है तो कानूनी कानून का कागज या रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है उसके साथ इन्श्योरेन्स भी होता है इसीलिए हमलोग को कर कराने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है चाहे अब तो पहले से अच्छा हो गया कि कम्पनी वाले चाहे कम्पनी के लोग आकर कर देते हैं नहीं तो अपने से कराने जाना होता है तो थोड़ी सी मुश्किल आती है अच्छा भी लगता है ज्ञान भी मिलता है क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है कि अपना काम हम अपने से करा रहे हैं और ज्ञान भी मिलता है कि क्या कागज है क्या डॉक्युमेन्ट्स है क्या कहाँ क्या लगता है कितना पैसा लग रहा है कितना टाइम लग रहा है इस सब का अनुभव मिलता है इस अनुभव से यह प्राप्त होता है कि अगर भविष्य में ऐसा कोई किसी को कागज बनवाना हो तो उसको राय देते हैं कि ऐसे चले जाइए और वैसे चले जाइए आपको कागज इस इतना टाइम में आपको मिल जाएगा इस अधिकारी के पास चले जाइए इस वकील के पास चले जाइए चाहे जो भी तहसील के अधिकारी हों चाहे जिला के अधिकारी हों चाहे जज हों चाहे वकील हों चाहे जितने भी लोग हैं उन सबसे लगता है लेकिन कानूनी डॉक्युमेन्ट्स तैयार करने में हमलोगों को समय लगता है क्योंकि कानूनी डॉक्युमेन्ट्स तैयार करने के लिए कानून के तहत ही चलते हैं और नियम कानून से ही चलते हैं उसमें हफ़्ता में जैसे कि कोई त्योहार है या कोई भी पर्व पड़ जाता है या कुछ हो जाता है होलीडे पड़ जाता है तो उसके लिए भी एक दो दिन रुकना पड़ जाता है इसलिए सरकार कानून से अच्छे करने के लिए हमारे देश में हमारे राज्य में डिज़िटल इण्डिया का प्रयोग कर रहे हैं हमारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी इसलिए हम यह नहीं चाहेंगे कि जैसे अब इण्डिया विकास कर रहा है विकसित होगा हमारा देश जितना विकास करेगा उतना हमलोग को अच्छा होगा पहले की तरह नहीं तो पहले की तरह बहुत समय लगता था और बहुत टाइम लग जाता था ऐसा लगता था कि जैसे की एक आदमी को कोई भी काम करने के लिए हफ़्ता या दस दिन लग जाता है अब तो दो या तीन दिन में लगभग अच्छा हो गया कि हो जाता है काम धन्यवाद